जोंनि जायगानि नेसनेल पार्कफोराव जेरै रायमना मानास आरो काजिरङा नेसनेल पार्कफोराव थाङोब्ला बिदिनो दावबायारिफोरा गारि भारा लानानै थाङोब्ला बिदिनो जिरोजासोआव दावबायनायजों जानो हागौ आरो गारि लायालासिनो लाइन बासजों थाङोब्ला बे जानाय लोंनायनि माबायाव सोनारगोन आरो बेसेबां थाङो बेखौ प्रेक्टिकेल नायब्लासो मिन्थिसिगोन ओमफ्राय बिदिनो जोंनि जोंनि जायगानि दावबायारिफोरा एथ'बांबो दाम गोसा नङा खाथि खालानिफ्राय खाथि खालायाव थांब्लानो दाम खमावनो मोनगोन आरो दावबायारिफोरा गोजाननिफ्राय फैब्ला खरसाया इसे बांसिन लागोन खाथिनिफ्राय फैयोब्ला खाथिनिफ्राय थांनाय जायोब्ला दाम खमसिन लानाय जागोन आरो बियो गारिनि सायाव सोनारो थांनाय फैनायनि सायाव सोनारो बेयो खरसा खालामनाङोना जानाय लोंनाय थानायनि बेफोरनियाव सोनारो बिदिनोसै